हेलो चुनावके समयमे हमरा सभकेँ जाइ छिए गिराबैके लिए वोट तऽ वहाँपर जे छै लाइनमे लागैमे दिक्कत भए जाइ छै जकर पैरवी रहै छै ओकर तुरन्त गिराबै छै वहाँपर जे छै लाइनमे खड़ा रहलहुँ आओर वहाँपर जे छै आदमी देखै छिए हमर पार्टीके छिए कि दोसर पार्टीके छिए वहाँपर जकर वर्चस्व रहै छै पहिले ओकरे गिरै छै आओर सब आदमीके जे छै जे वहाँपर दिक्कत होइ छै जाइके बाद जे छै से लास्टमे परेशानीके साथ छै जे आदमी सोचै छै हमरा तऽ गिरेनाइ छै एहि लैके जे छै लाइनमे खड़ा भएके अपन गिरैके आबै छै वहाँपर झंझटि भी बात करैके नहि चाहै छै वहाँपर झंझटिके बात करैवला आदमी जे छै ओसब लागल रहै छै हमरा सभकेँ तऽ झंझटि आओर छै जे दूर रहै छै हमरा सभकेँ जाहिमे गिराबै ले दै छै ओहिमे गिरै देलहुँ